हा असां हमेशह घर में जेका बाग़बानी कंदा आहियूं ऐं उहा जेके नंढियूं कलमूं आहिनि हुननि खे मिटीअ में विझी करे उन्हनि खे अंकुरित करे उन खां पोइ उन्हनि खे पंहिंजे गमलनि में विझी करे या जिते बि असांजी जॻह ॾिनल आहे बाग़बानी जे लाइ हुते रखनि लाइ करे ऐं हुन सां गॾु बिज बि ॾिनल आहे गॾो गॾु असां हुन में देसी खाद जेको गांहि जो छेड़ो आहे बकरियुनि जी फुलड़ियूं आहिनि हिननि सां गॾु उन्हनि खे गॾु कारी मिटीअ सां गॾु विझी करे कयो आहे ऐं हिन मां ऐं कयो आहे इहा कोशिश कई आहे ऐं उन मां सुठो असांखे फल ऐं इए वग़ैरह प्राप्त थियो आहे घर में सुठी सावक थी पई आहे ऐं इन सां इहो सिखजे थो त हिकु त असांजो जेको वातावरण आहे उहो हिकदमु साफ़ सुथिरो ऐ नॉन पोल्यूटिड रहंदो ऐं गॾो गॾु घर में बि हिकु सुठो जेको आहे उहो सुठी एंट्री असांखे मिले थी ऐं हिकु ॾाढो सुहिणो ऐं सुठो लॻे थो